नमस्ते क्या काम है आपका हाँ अच्छा रूम चाहिए आपको अच्छा चलो मैं दिलवा देती हूँ रूम मैं देख नहीं है मेरे पास आपको रूम चाहिए चलो ठीक है मिल जाएँगे

मिल जाएँगे पाँच हज़ार छः हज़ार आपको अच्छा हाँ हाँ सब है आपको मिल जाएँगे छः हज़ार में सात हज़ार में कम भी हो जाएँगे हाँ तो मिल जाएँगे आपको हो जाएगा मिल जाएगा आपको हाँ अच्छा आपको रूम चाहिए तो ठीक है मिल जाएँगे कौन कौन रहे कौन कौन रहेगा आपके पास अच्छा पूरी फैमली रहेगी आपको हाँ बड़ा रूम चाहिए कि छोटा

तो पैसा ज़्यादा लगेगा और क्या जब बड़ा बड़ा रूम लेंगे आप तो एक बड़ा बड़ा रूम लेंगे आप तो पैसा ज़्यादा लगेगा ना वही बीस हज़ार बीस हज़ार चाहिए अब बड़ा रूम हाँ तो महँगाई है तो लगेगा ही ना अब बड़ा लेंगे तो महँगाई तो करेंगे ना सब पानी ऊनी का सुविधा है सब अन बाथरूम भी अन्दर है पानी भी है लाइट भी लगी है सब कुछ भी है ना तो महँगाई के हिसाब से चलो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा महँगाई के हिसाब से तो लगेगा ही ना जब पूरा फैमली रहेगा बड़ा रूम लेंगे आप तो लगेंगे ना चलो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा